كھانا پكاتے وقت ہميں نمک كا بہت دھيان ركھنا پڑتا ہے كيوںكہ ميرا بلڈ پريشر ہائى ہوتا ہے اس ليے ہم نمک كم ڈالتے ہيں دھيان ركھتے ہيں